हमारे परिवार के बारे में हम बताएँ हमारे माता पिता के समय में उस समय शिक्षा का सभी साधन उन्हें नहीं मिल पाया जिसके कारण वह शिक्षा का बेहतर एवं अच्छा अवसर नहीं पाए जिसके कारण उन्हें शिक्षा का एक अच्छा स्रोत नहीं मिल पाया उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर करना पड़ा काफ़ी उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण वह काफ़ी दूर दूर तक जाएँ पढ़ने जा सकें उनकी आमदनी उतनी नहीं थी कि वह काफ़ी समय तक पढ़ पाएँ उन्हें अपने परिवार की सभी समस्याओं को देखते हुए उनकी पढ़ाई का उतना अधिक बल नहीं दिया गया जिसके कारण उनकी शैक्षिक स्थिति उतनी मज़बूत नहीं हो पाई उनकी आर्थिक स्थिति उस समय उतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण उन्हें खेती एवं मज़दूरी करनी पड़ी जिसके कारण उन्हें अपने अलग अलग समुदायों में एवं उनकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए वह दूर दूर तक जा कार्य करने के लिए जाना पड़ा उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया जिसके कारण उन्हें रोटी कपड़ा और खाने पीने के लिए काफ़ी दिक्कतें होने लगीं उनके माता पिता बहुत ज़्यादा उनकी आमदनी उतनी नहीं थी कि वह उन्हें खाने पीने के लिए पढ़ने लिखने के लिए उतना दे पाएँ जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मेहनत करने से सुधरने लगी वह धीरे धीरे अपनी मज़दूरी करने करते पढ़ाई पूरी करते करते वह एक सफल इन्सान बने जिसके कारण वह आज उनकी आम आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई है वह इस इस समय अब उनकी काफ़ी सुधार में आया है उनकी हर क्षेत्रों में अब एक अलग ही पहचान देखने को मिल पाई है इस समय वह एक सर्विसमैन बन चुके हैं जिसके कारण उन्हें इस समय आधुनिक क्षेत्रों में उनकी काफ़ी ज़्यादा पहचान बन चुकी है उनकी हर क्षेत्रों में उनकी अलग ही पहचान देखने को मिलती है पहले के समय वह इस समय सोचते हैं कि काश पहले के समय भी इतनी व्यवस्था मुझे मिल पाई होती तो आज मैं कुछ अलग ही होता इस समय आधुनिक युग में बालकों के लिए जितनी बेहतर शिक्षा मिलती है उनको उतने ही पढ़ने के लिए दूर भागते हैं जिसके कारण उन्हें आगे चलकर काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है उन्हें मज़दूरी और ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसके कारण उन्हें आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानी मिलती है